बड़े सारे ऑप्शन न रोड पर जाओ रेलवे पर जाओ गड्डियें र जाओ मोटर सैकलें र जाओ इ'त्थें जाओ उ'त्थें जाओ जिस पर ठीक लगदा उत्त र जाओ ठीक ऐ ना एह् कोई जबरदस्ती निं होंदी ऐ कि इ'यां करगे तुसेंगी जां उ'आं करगे अपना तरीका ठीक जि'यां मर्जी जाओ गड्डियें र जाओ मोटर सैकल ऐ सैकल ऐ पैदल चलो टांगां होई सकदियां कोई घोडे़ र जंदा इ'यां चक्कर शक्कर लांदे रौहंदे मेटाडोरां बी होंदियां सैकल स्कूटी गड्डी शड्डी रेलवे होइया एयरपोर्ट इयरपोर्ट साढ़े इ'त्थें एयरपोर्ट ते ऐनी हैन ते ट्रैफिक बड़ा होंदा ओह्दे नै बड़ा मुश्कल होई जंदा केह् आखां यार इ'त्थें बड़ी मुश्कल होई लोकल बंदे आस्तै इ'यां बड़ा मुश्कल होई दा ऐ एह् अफोर्ड करना कोई गड्डी गै निं इं'दे कोल चैलेंज केह् न चैलेंज केह् न टांगा मेटाडोर कार्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे सारे बेकार न इद्धर कक्ख ढंगां दा निं ऐ इ'त्थें एसोसिएशन बी ढंगे निं ऐ एजुकेशन बी ढंगे दी निं ऐ कक्ख निं बनांदे हैन केह् फायदा गरीब बंदा एह् करदा केह् फायदा गरीब होने दा कॉमन मैन गी इ'न्ने चैलेंज होंदे रोड बिच रेलवे एयरपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हां केह् फायदा अं आं केह् आखा कोई घूमने ई इ'त्थें कक्ख जगह् निं ऐ इ'त्थें ना ढंगै दियां चलदियां इ'त्थें फूड बड़ा बेकार ऐ इद्धर दा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ गै बेकार ऐ छड़ा ट्राफिक छड़ा ट्रैफिक निक्के निक्के रोड ते नैरो रोड टांगे इद्धर निं चलदे घोडे़ ते बी निं सकदे जगह् जगह् र फाइन जगह् जगह् र फाइन बेकार दे फाइन होंदे केह् फायदा इ'न्ना फाइन दिंदे गै होई जंदी केह् फायदा बंदे दा इ'न्ना रेहियै उधमपुर कक्ख बी निं रेहियै बेकार शैह्र ऐ उधमपुर कोई सुविधा निं ऐ मेन तां इ'यै रोड निं दिक्खना होऐ तां बस्सां ते मेटाडोरां एह् ऑटो रिक्शा ई रिक्शा बी चली दी हिंदी बिच बाकी ट्रेन होंदी बा ओह् उधमपुर दे बाहर उधमपुर दा ट्रेन होई सकदी बा एयरपोर्ट नेईं ऐ इद्धर जम्मू दा आना होंदा होगा तां बस्सा पर आओ ट्रेनां पर आओ अपनी गड्डी करिये आओ बाइक पर आओ एयरपोर्ट एयरपोर्ट ऐ निं ऐ इद्धर एयरपोर्ट पर कि'यां आना केह् फायदा बलोंदा निं इ'त्थें एयरपोर्ट पर बड़े जादा चार्जस न इ'त्थें कि'यां आना कुसै कि'यां आना

साढे़ रोड कोई फायदा निं ऐ बंदा इ'त्थें आइयै बलाइये लोकल बंदा इद्धर बड़ा दुखी ऐ ट्रांसपोर्ट च केह् करना कक्ख निं ऐ ट्रांसपोर्ट बिच बेकार ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट निं पब्लिक ट्रांसपोर्ट दा केह् आखना कोई एफर्ट निं रेह् दा लोकल बंदा इक मोटर सैकल बी निं अफोर्ड करी सकदा सौ रपेऽ दा इ'त्थां तेल निं भराई सकदा ते सर्विस होंदी ऐह्का ओह्का ना ना इ'यां उ'आं केह् फायदा लोकल बंदे दा ठीक ऐ ना लोकल बंदा केह् करी सकदा होर मुश्किल होई दा लोकल बंदे दा सर्वाइव करना केह् करना दिन टपाने पौंदे ना ना करिये केह् फायदा मुश्कल ऐ एह् भई लोकल बंदे आस्तै बी इ'यां करना उ'आं करना लोकल बंदे इ'यां दुखी होए दे लोकल बंदे सारे अज्ज इ'यां कल उ'आं परसूं इ'यां चौथ इ'यां गड्डी एह् इ'यां कोई इ'त्थें इ'यां दुख जन बनी जंदी गड्डिया सुख बी ऐ दुख बी ऐ कॉमन मैन आस्तै दुख गै ऐ सुख कुसै गै ऐ सुख बी ऐ बा दुख बी ऐ सुख छड़ा उ'त्थें जेह्का अमीर बंदा लोकल नै छड़ा दुख ऐ उस कु'त्थां कु'त्थां सर्विस करानी पैसे निं गंढी निं पैसा कु'त्थां लैनी गड्डी केह् फायदा हं पैह्ले जमान्नै टांगे चलदे हे बम्बू होंदे हे ते बम्बूघाट पलूशन होंदा गड्डियें नै छड़ा सैल्ला तलाऽ चौक जाई लैओ कचैह्रियां चौक जाई लैओ छड़ा पलूशन छड़ा पलूशन छड़ा जाम ते रश मेन जगह् न जाम आह्लियां कोई फायदा निं ऐ इ'न्ना मुश्कल होई दा लोकल बंदे आस्तै सर्वाइव करना इ'त्थें इ'यां केह् करना तुसें इ'त्थें केह् आखचै उधमपुर दे बारै च ठीक ऐ जेह् आखी सकदे न आखन न इ'यै गै एयरपोर्ट दी इ'यां उ'आं केह् करना कि'न्ने बारी केह् बोलां

छड़ा ट्रैफिक छड़ा ट्रैफिक छड़ा ट्रैफिक हर जगह् र गड्डियां हर जगह् र गड्डियां हर जगह् र गड्डियां कुदै किश कुदै किश कुदै किश बड़ा मुश्कल ऐ लोकल बंदे आस्तै केह् आखना इ'यां ते बड़ा मुश्किल ऐ इ'त्थें सर्वाइव करना इ'त्थें गड्डी शड्डी लेइयै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इक जिसलै जम्मू च औंदी एत्त बस्सा र तुस गड्डी पर आओ ट्रेन पर आओ जहाजै पर बी तुसें जम्मू तगर गै जम्मू दा तुसें गड्डी पर आना पौंदा तुसें अपनी पर ते पर्सनल गड्डी बी करी सकने तुस ट्रांसपोर्ट बड़ा गंदा होर ट्रांसपोर्ट ते इ'यै नेआं गै मेटाडोर होइयां बस्सां होइयां अपने लोकल गड्डियां आस्तै इ'यै कोई आखदा ऑटो शॉटो जगह् जगह् रा लग्गे दे इक दूऐ रा जाने ई ते मेटाडोरां ई रिक्शा अज्ज कोला ई रिक्शा बी चली दियां इ'यै न केह् आखना